پلاسٹک کا برتن میں نے کنٹینر لیا ہے کنٹینر میں کوئی بھی ساماں رکھتا ہوں تو اس میں پلاسٹک کی مہک نہیں آتی اس سے پا پلاسٹک کا برتن کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں اس میں کوئی مہک نہیں آتی بہت اچھی پلاسٹک سے بندھا ہوا ہے اور میں دوسرے کو لینے کے لئے بھی کہوں گا یہی والا لیں آپ لوگ پلاسٹک کا یہ کنٹینر بہت اچھا ہے